ہمارے گھر میں جو گائے ہے بہت اچھا دودھ دیتی ہے اس کو جتنی جتنا کھلا پلا ہوتا ہے اتنا دودھ دیتی ہے اس کو جو ہے اچھا سے گھاس بھسا کھلاؤ تو اس کو اچھا ہی دودھ دیتی ہے پانچ لیٹر ہو جاتا ہے وہی دودھ اگر نہیں دیں نہیں کھلائیں پلائیں گائے کو تو وہ دودھ دو ہی کلو پر آفت ہو جاتا ہے لیکن گائے کو محنت کرنے والا آدمی ہونا چاہیے جو اس کو اچھا سے اچھا محنت کی کریے تو اس کو دے پانچ چھ لیٹر دودھ ہو جائے گا کوئی کوئی آدمی محنت بہت کم کرتا ہے تو اس کو دوو لیٹر دودھ پر بہت آفت ہو جاتا ہے جتنا جتنا بڑھیا کھلاتا ہے اتنا بڑھیا صحت مند گائے ہوتا ہے لیکن گائے پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اچھا سے دھیان دینا چاہیے کسان ہے کسان کو جو جتنا محنت کرے اتنے محنت جتنا کرے اتنے اچھا ہوتا ہے اگر بیمار پڑا تو اس کو دوائی سوئی دلاؤ ٹھیک رہے گا دوائی پلاؤ سوئی دلاؤ اور وہی اگر نہیں دے گا تو وہی بیمار پڑ کے مر جائے گا اور نہیں اس کو محنت کرے تو وہی پھس بہت اچھا خاصا گھر پہ دودھ دے گا اچھا خاصا سے چارا کھلاؤ اچھا خاصا محنت کرو اس کو چراؤ گھاس بھوسا کھلاؤ اس کو گھٹا دلاؤ اچھا سے محنت کرو تو اچھا دودھ دے گا پانچ لیٹر دس لیٹر چھ لیٹر نہیں اگر نہیں اگر اس کو بڑھیا سے محنت کرے گا تو اس کو نہیں بہت سے بہت کم دودھ دے گا تین لیٹر چار لیٹر بہت کم ہو گیا اگر نہیں اس کو بڑھیا سے محنت کرے تو بڑھیا سے اس کا یہ دودھ ہوگا